जोंनि भारतनि जारिमिननि आहम डाइनासटि बा दानि आसामा खोन्दोआ आंखौ बांसिन गोसो बोहोयो मानो होनोबा आंबो आसामनि आसामनि कक्राझार डिसट्रिक्टनि बेखायनो जोंनि आहम डाइनाचटिनि जारिमिना आंखौ बांसिन गोसो बोहोयो ओ खोनानो मोन्दोंजे आहम डाइनेचटिया मुगाल एमपाइयारखौ जेब्ला मुगाल्सफोरा जोंखौ एतेक खालामदों अब्ला आहमफोरा बिसोरनि हेंथायै देरहाबोबाय थादों मुगाल्सफोरजों जुद्ध नांनानै बिसोरजों बुलाय सोलाय खालामनानै वारावहाय जेब्लायबो देरहादों खोनानो मोन्दों मुगालफोरा एघार'बार आसामाव बा आहमाव एतेक खालामदों नाथाय एघार'बारबो जोंनि आसामा जेब्लायबो देरहादों जेब्लायबो जौगाखांदों जेब्लायबो जोंनि आहमखो प्रटेक्ट खालामदों आहम डाइनाचटिया मुगाल एमपाइयाराथ' गासैबो भारतखौनो गावनि सिङाव लानो हादों नाथाय जोंनि बे आहम डाइनेचटिखौल' गावनि सिङाव लानो हायाखै बेखायनो आंहा आंनि आसामाव आंहा आंनि आहम दाइनेचटियाव गोगानाय दं आरो बेनि जारिमिनाव गोगगानाय दं आरो गोसो बोहोयो